سینٹرل دہلی ضلع میں خواتین کو جن اہم چیلنجز اور مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے ان میں ایک ہے امتیازی سلوک اور ان کو بااختیار نہ بنائے جانے کی جو روش قائم ہے وہ ابھی تک قائم ہے اس کو ختم کرنے اور عورتوں کو با اختیار بنانے کی اشد ضرورت ہے